جی و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی بات انہیں سے ہو رہی ہے فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی موجود ہیں آپ کو کہاں چاہیے ہائی وے پہ چاہیے یا دیہات میں چاہیے بازار میں بھی مل جائے گا لیکن قیمتیں الگ الگ ہیں بازار میں جو پلاٹ آپ کو ملے گا اس کی اس کی قیمت گز کے اعبتار سے دس ہزار روپے ہے اور جو دیہات میں ہے اس کی پانچ ہزار ہے اور جو ہائی وے پہ ہے اس کی قیمت بیس ہزار ہے بتائیں آپ کو کہاں چاہیے اور کتنا کتنے گز کا آپ کو چاہیے چار سو گز کا چاہیے بہتر ہے تو آپ بازار میں لینے کی بات کر رہے ہیں تو بازار میں آپ کو مل جائے گا یہ بازار میں دیوبند میں جو نکھاسہ بازار ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا اور بھی ہیں اگر آپ کو چاہئیں تو اور بھی مل جائیں گے اچھا بہتر ہیں تو آپ کو بازار میں ہی جگہ لینی ہے اور اس پلاٹ کو آپ کو دیکھنا بھی ہے جی بہتر ہے آپ تشریف لا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور قیمت میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے تو آپ گز کے اعتبار سے جو قیمت ہے اس کا اندازہ لگا کر کے اسی حساب سے آپ تشریف لے آئیں اور جگہ بھی دیکھ لیں اسی حساب سے لین دین ہو جائے گا قیمت میں پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو مل سکتا ہے جی بالکل ٹھیک ہیں میرے جو پلاٹ ہیں اور جو زمینیں ہیں وہ سنٹرل گورمنٹ اور اسٹیٹ گورمنٹ اینڈ کارپوریشن کے ذریعے بالکل لیگل طور پر ہیں اور اس میں ان کی جو ڈاکومنٹس اور کاغذات ہیں وہ سب اپروول ہیں بالکل آپ بےفکر رہیں آپ کو بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اللینگل طور پر وہ زمینیں خریدی گئی اور ان کو حکومت کو ضرورت پڑی ان کو ڈھا دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ بےفکر رہیں بےفکر ہو کر آپ تشریف لائیں اور آپ جو ہے آ کر جگہ دیکھیں اور سکون سے اطمینان سے جگہ دیکھ کر آپ جگہ خرید سکتے ہیں جی اس میں دو سے تین دن کا ٹائم لگ سکتا ہے اور اس میں رجسٹری کا جو خرچ ہوگا وہ آپ ہی کا رہے گا وہ اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کیونکہ آپ زمین خرید رہی ہیں تو رجسٹری ظاہر ہے کہ آپ ہی کو کرنی ہوگی جی بہتر ہیں و علیکم السلام و رحمۃ اللہ